जी कुछ लोग राजनीतिक तनाव पैदा करते हैं वो धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाते हैं जिससे वह अपना फ़ायदा देखते हैं क्योंकि धर्म पे लड़ाते हैं और हिंदू का वोट अपने तरफ़ कर लेते हैं अगर मुस्लिम का सपोर्ट करते हैं मुस्लिम का वह दोनों लोग का सपोर्ट करके एक दूसरे को लडाते हैं और अपना फ़ायदा देखते हैं ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि देश में बहुत ही राजनीति चल रही है राजनीति में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई है इस समय हमारी बी जे पी सरकार है जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है वो लोगों को आपस में नहीं लड़ाती है और सबका भला करती जो